यात्रा के समय में जब भी हम यात्रा करते हैं किसी गंतव्य जगह या किसी अस्टेशन हो या बस स्टैंड हो या कोई चौक चौराहा हो उस जगह गंदगी नहीं फैलानी चाहिए हाँ स्वच्छता अभियान के तहत हम लोगों को काम करना चाहिए अस्वच्छता नहीं फैलाना चाहिए इसके प्रति सरकार भी भी इसके प्रति ज़्यादा जागरूकता दिखा रही है और हम लोग को भी जागरूकता दिखाना चहिए कि अस्वच्छता कहीं भी नहीं हो जैसे हम पानी के बोतल पीते हैं या ठंडा का बोतल पीते हैं या कोई नाश्ता खाते हैं उसका कचरा हमें कहीं भी इधर उधर नहीं फेंकना चहिए उससे मानव जीवन में गंदगी का फैलने का फ़ैल जाता है और और उससे अस्वच्छता के कारण बाढ़ बिमारी जैसे बहुत कुछ खराबी हो जाती है यह चौक चौराहे पर कभी भी पच्चीस पचास आदमी का वहाँ लगे रहना रहता है और उस जगह खास करके हमको अस्वच्छता नहीं दिखानी चाहिए स्वच्छता की ध्यान में रख करके काम करनी चाहिए जो भी हमें गंदगी चीज़ को फेंकना है किसी भी कूड़ादानी में फेंकें कच्चा कूड़ादानी हो या सूखा कूड़ादानी हो उसमें हमको फेंकना चाहिए ना की कहीं भी हम फेंक दिए या बस से हम सफ़र कर रहे हैं हमको पानी का बोतल खाली हो गया हो या ठंडा का बोतल खाली है उससे हमको बस से बाहर नहीं फेंकना चाहिए जिस जगह बस रुकती है वहाँ कूड़ादानी कचरादानी रहता है उसमें हमको डाल देना चहिए कि हमें आगे कभी भी दिक्कत या मानव समाज पर कोई भी गंदगी चीज़ का प्रभाव नहीं पड़े इसके प्रति हम लोगों को सजगता के साथ काम करना चहिए इस जीवन में जितना स्वच्छ रहिएगा उतना ही आपको कल्याण मिलेगा और बड़ा बिमारी से उतना आप बच सकिएगा अन्यथा अस्वच्छता के कारण बहुत बड़ा बिमारी उत्पन्न हो जाती है सरकार इसके प्रति भी बहुत जागरूकता दिखाती है कि जगह जगह पर होस्पिटल हो या चौक हो चौराहा हो उसमें भी ऐसी पोउडर वगैरह जो भी केमिकल आता है सूखा पोऊडर वह अभी भी कूड़ेदानी या उसके भोलंटियर से साफ करवा कर उसका छिड़काव भी किया जाता है इसके प्रति हम हम और और अगल बगल के जितने भी लोग हैं या जो भी सफर करते हैं उस पर काफी ध्यान देनी चाहिए इसमें कोई भी शर्मिंदगी नहीं होनी चाहिए कि हम गो कहीं कूड़ादानी में फेंकते हैं कि इसके प्रति हम लोगों को सजगता से चलना चाहिए और जो भी गंदगी होती है उससे मानव जीवन बहुत ही प्रभावित हो हो जाता है इसके प्रति हमें सजगता और भी दिखानी चाहिए इससे मानव जीवन में कभी भी अस्वच्छता मालूम नहीं होनी चाहिए